नमस्ते मुझे फल लेना है सेब यही एक किलो कैसे हैं सौ रुपया किलो कौन कौन सा है कुछ कम होगा मुझे पचास किलो चाहिए नाम बता नाम बताइए कौन कौन सा फल है अंगूर कौन सा है हाँ लेना है हाँ मुझे पाँच किलो लेना है

और शादी के लिए मुझे चाहिए शादी में ही मुझे चाहिए और अनार कैसा है अनार कैसे हैं वो भी मुझे दे दीजिए तीस किलो और अंगूर कैसे हैं अंगूर कैसा है वो भी चालीस किलो दे दीजिए सेब भी दे दीजिए सब यहाँ ठीक है

और कीवी फल है चलिए तो बीस किलो दे दीजिए मुझे